असांजे अनुसार अॼ जे ज़माने में वॾी वास्तविक्ता आहे तकनीक मशीन ऐं सिखणु जेतिरी जेतिरी अॻियां तकनीक वधंदी ओतिरो पाण ओतिरो पाण अॻियां सिखी पाईंदासीं अॼ जो ज़मानो सॼो तकनीक सां ई हलंदो आहे ऐं अॼ जो ज़मानो बिग बिना तकनीक जो कोन्हे अॼ जो ज़मानो जेको अॻियां वधे पियो त उहो तकनीक सां ई वधे पियो अॼ जो सॼो ज़मानो तकनीक सां ई अॻियां पियो वधे ऐं मशीनूं जेतिरियूं ठहंदियूं ओतिरो पंहिंजे लाइ सुख सुविधाऊं आहिनि छोकी अॼ जो सॼो ज़मानो मशीनुनि सां ई आहे अॼु अॼु जिते किथे मशीन थी हले जीअं कप जीअं खाइण पीअण जे शयुनि में या कपिड़नि में हर किथे मशीनूं ई थी वधीक माण्हू इस्तेमालु कनि ऐं ऐं सिखणु जेतिरो जेतिरियूं तकनीक वधंदियूं ओतिरो पाण सिखंदासीं ओतिरो पंहिंजे दिमाग़ जो विकास थींदो ओतिरो पंहिंजे दिमाग़ जो वाधारो थींदो जेतिरी मशीनूं ठहंदियूं ओतिरी तकनीक वधंदी ऐं जेतिरी तकनीक वधंदियू ओतिरो पाण सिखंदासीं ओतिरो पंहिंजे दिमाग़ यो वाधारो थींदो त असांजे अनुसार अॼ जे ज़माने में तकनीक मशीन ऐं सिखण पंहिंजे देश खे पंहिंजे देश खे पंहिंजे देश जे मथां वॾो प्रभाव विझंदियूं आहिनि छोकी अॼ जे ज़माने में सॼो ज़मानो तकनीक सां ई अॻियां आहे ऐं मशीनुनि सां अॻियां आहे जेतिरी मशीनियूं वधंदियूं जेतिरा तकनीक वधंदा ओतिरो पंहिंजे सिखण जी क्षमता वधंदी